हाल में असांजे अर्थव्यवस्था में तमामु वाधारो थियो आहे हिन जा मुख्य कारण आहिनि रोड असांजो रोड जो तमाम विकास थियो आहे ऐं रोड जे विकास जे करे असांजो जेको लॉजिस्टिक आहिनि मतिलब त ट्र्क अचण वञण जो भाड़ो

ट्रैफिक जाम हूंदो हुओ हाणे त असांखे ट्रैफिक जाम खां घणे ई हंधि मुक्ती मिली वई आहे इन जे करे असांजी अर्थव्यवस्था में तमामु वाधारो थियो आहे छाकाणि थोरे समय में असांजो माल हितां खां उतां पहुची वञे थो ॿियो असांजो जेको वाधारो थियो आहे मोबाईल ऐं नेटवर्क गांव गांव ताईं नेटवर्क पहुची विया आहिनि ऐं उन में सभिनी पैंजो जेको बि जीअं पैसो जो लेनदेन मोबाईल जे थ्रू कंदा आइन यूपीआई जे थ्रू कंदा आहिनि पेटीएम जे थ्रू कंदा आहिनि हिन में असांजो वख्त बची वियो आहे पहरियों असांखे लाईन में लॻणो पवंदो हुओ बैंकुन में वञी करे पैसो कढणो पवंदो हुओ ऐं असांखे हिकु सहुलाई थी वई आहे हाणे असांखे पंहिंजे वॉलेट या पर्स खे पंहिंजे जेब में खणी हले खणी करे कोनि घुमणो थो पए सिर्फ़ु मोबाईल हिकिड़ो आहे जंहिंसा असां तमामु सुठे नमूने पंहिंजे सुठे नमूने पंहिंजे पैसे जो लेनदेन करे सघूं था ऐं हुन में वक़्त बि बचे थो हिन जे अलावा असांजा घणा ई स्टाटअप थिया आहिनि हुननि जे करे असांखे वाधारो थियो आहे ऐं माण्हुनि वटि स्किल आई आहे पंहिंजे पंहिंजे नंढा नंढा युवा असांजो भारत जी अर्थव्यवस्था में तमामु सुठे नमूने योगदान ॾई रहिया आहिनि असांजा इंटरनेट बैंकिंग जेको असां कंदा आहियूं पहिरियों असां बैंक में वेंदा हुआसीं लाईनुन में लॻंदा हुआसीं हाणे घर वेठे वेठे असां इहो सभु कमु करे सघूं था इन करे मां चई थो सघां कि असांजी अर्थव्यवस्था तमामु सुठी थी आहे जीअं असांजा ख़ासि रिलाइंस जीओ वारा या ॿिया मोबाईल नेटवर्क वारा तमामु सुठे नमूने असांजा कमु करे रहिया आहिनि ॿियो असांजो वाधारो थियो आहे जीएसटी जे करे हर हर जॻह ते जीएसटी आहे गवरमेंट खे हिन में सरकार खे हिन में पैसो अचे थो ऐं उहो सभु पैसो इहे पंहिंजे देश में वाधारे जे लाइ उहे इनवेस्ट करे रहिया आहिनि असांजी अर्थव्यवस्था चई सघूं था त इंटरनेशनल लेवल ते वधी रही आहे असांजे डी जीडीपी लेवल बि वधी रहियो आहे ऐं ख़ासि तरह जा